जोङो मोब्लिबखौ सानसेयाव नैजिब्रै घन्टानि गेजेराव जों मोब्लिबखौ एखम्बानि समाव बोथोरा मोजां जुदि बोथोरा मोजां थायोब्ला जोङो डाइननिफ्राय जि घन्टाखौ जों मोब्लिब मोनो आरो जुदि बोथोरा एसे गाज्रि अखाफोर हानानै सारअन्थाइफोर गावोब्ला जों मोब्लिबखौ बारा गोबाव सम मोननो नागिरा एखनबा गोबां अखा बार बारनायनि जाहोनाव जोङो सानसे गाहाम जों कारेन्टखौ मोननो नागिरा पावार मोब्लिबखौ जों मोननो नागिरा आरो मोनोब्लाबो एखनबा ब्रै घन्टा थाम घन्टा गाहामल' जों मोब्लिबखौ मोननो हायो नाथाय जों मोब्लिब गैयैनि थाखाय माखासे जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनो हाया नाथाय आरो जोंनि जिउआव माखासे जेंनाफोर सोमजियो जेरै जों फरायसाफोरनि थाखाय स्टाडियाव नांगौ जानाय मोनानि समाव जों लाइटफोर गैया जायो अब्ला जों बोरै स्टाडि खालामगोन बेनिखायनो मोब्लिबा जों साफ्रोमबोनि थाखाय गोनांथार मोब्लिब गैयियाव गासैबो सुबुं माहारियानो गोबां खस्त' सहायनो गोनां जायो बेनिखायनो मोब्लिबखौ जोंनो नांगौ नाथाय मा होननो बोथोर आरो समखौ नायनानै जों कारेन्टखौ सानसेयाव जिनिफ्राय डाइन घन्टासोल' जों मोननो हायो आरो बोथोरा जुदि मोजां थायाब्ला जों मोब्लिबखौ थाम आरो ब्रै घन्टायावल' जों मोननो हायो मोब्लिबनि मोब्लिब गोहोनिफ्राय जों इजियैनो माखासे खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो